जोंहा बैसागोआव एक थारिखै माबा फुजियो जोङो बाथौ सिबियो आरो बैसागोआव मोनसे फुजियो फुजा मोनसे बेयावबो एक थारिखआव बिदिनो जों थख' थख' काथियावबो फुजियो मागोआवबो फुजियो जोंनो गोनांथार जोंहा बे बाथौ धोरोमानो देरसिन लावसिन बयनिबो जों फुजिबायानो थायो थोखो थोखो आरो सिरिं फुजाबो होयो जोंङो समसारि फुजाबो आइ माबानो आइ समसारिनो एकदम जोबथानाय जाहैबाय बियो आरो आमथि सुवाखौबो फुजियो जोङो माइनावनि बेखौनो जोंङो दैज्लांआव गायनाय फुनाय माबानायनि जोंहा बेखौ सोरबा बेदलाव दानथारो मोस्रोम दानथारो खदालजों बेखौबो जोङो निमाहा बियो आमथिसुवायाव सुवा नांगोन होन्नानै खदाल जावनायखौबो जों बेखौबो फुजियो जोंहा बाथौ धोरोमावनो फुजिजोबो बेलेगाव फुजिया सब फुजाखौनो जों बाथ'आवनो होयो साइदाव होआ जों जोंहा धोरोमानो बे मोनसेयानो जोंनि रायजोआ बिदिनो जोंहा बेनो गोनांथार बाथौ धोरोमनि सिबिनाया जोंहा खामानि दामानि मावनानैबो नों दाब दाब जायगायाव थांनोबा नों बाथौखौ सिबिनानै थां हालेवनो थांबाबो माबानो थांबाबो माइ गायनो थांबाबो इसोर आफा बोराय बाथौ होन्नानै थांनांगौ जों बिदिनो थाङो ना गुरनो थांबाबो जै आफा इसोर बोराय बाथौ होन्नानै थाङो जोङो सबखोनो आफा बोरायखौनो गाबज्रिनानै थाङो आरो जों आफा बोराय बाथौखोनो सब खामानियावनो एख' लकसान जाया बे आफायानो नायफिनहरगोन नोंजों थांफागोनबो नों मोजांबा जोंनि आफाया बिदि अयनाय खालामा काथि फोरबोखौ मानो फालिनाय जायो जोंहा खाथि फोरबोआ ओंखारबाय माइआ माबाबाय बेनि कार'नै जोंहा अन्नानै माइनाव फुजा होयो खाथिखौ जोबथारनायनि आरो नै आघोनाव ओंखाम गोरलैनि होयो बेयावनो जों बाथौआवनो बावो र' बिदि गोथार मंगलखौ से मा होन्दोंमोन लायो नैथि मंगलबाराव फालियो बेनो माथो जोनोमानो बेनो नो जोंनो बिदि बुजायदों थाख थिक जोनोम खालि बिदिनो फुजि माबायो फुजियो जोङो गासैबो जों फिरफिला थिखाङो आरज गाबो बिदिनो थुगि थ'गा होयो गासैबो आइ आफाखौ लिंनानै फिसा फिसौ बिदिनो नैथि मंगलबारनि बेनो जोनोमगिरि लायो नो फार्स्ट जागायनाय बिदि दा जोंखौ गोरों गोराफोरा बुजायदों आरो बिदिनो जों फालि लांबाय थायो दाबो नै फैगौआव फालिगोन जोङो नैथि मंगलबारखौ जोंनि गामियाव मिथिंआनो जागोन फैगोन बिसोरो जोंखौ बुजायनो फैगोन आरो जों दा रोङा नालाय